हैल्लो सर थोआढ़े कोल थोआढ़े कोल कोई सुनी गल्ल अपने देसी कलाड़ी कुलचा होंदा ऐ जेह्ड़े थोआढ़े ग्रांऽ बिच्च अपने आस्सै पास्सै इ'यां कलाड़ियां बनांदे देसी दुद्ध दियां ते ओह् असें ओह् पैक करवाना चांह्दे आं तुसी कलाड़ी कुलचा ही ऐ जि'यां कलाड़ी ब्रैड बी दिंदे केह् जी जी जी जी जी ओह् एह् बी दस्सो कि टेस्ट किस स्हाबे दा रोह्नदा ऐ कि केह् असें घरे जेह्ड़े घरे खंदे म्है केह् पता बाह्र दुकाने पर अलग चीजां होंदियां होन

हां जी हां जी जी जी जी जी जी जी अच्छा जी जी ओके जी